आम तौर पर हमारे यहाँ सभी तरीकों प्रकारकी भाषाएँ तथा गायन को गाया जाता है स्कूल में हम लोग क्लासिकल गाना गाना पसंद करते हैं हमारे उसमें काफी सारे लोक नृत्य लोक गीत वगैरह हुआ करते थे और उनको गाना हम लोग बहुत पसंद करते थे ओर गाना हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है